ہمارے مشرقی دہلی كے اندر بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ سی اے كی سی اے كی سی اے كی یا سی اے كی میڈیكل كی تیاری ہوتی ہے اور یہاں بہت اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں ضلع لكشمی نگر كے پاس لكشمی نگر كے پاس انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سی اے كی پڑھائیاں ہوتی ہے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو آپ كو سی اے كے سی اے سی اے پرھاتے ہیں یا لا پڑھاتے ہیں اور میڈیكل میڈیكل كا بھی یہاں پہ بہت اچھا ہے کہ آپ كو جو آپ كو میڈیكل پڑھاتے ہیں میڈیكل میڈیكل كوچنگ سینٹر بھی بہت ہیں یہ ہمارے ہمارے ایسٹ دہلی میں ایسٹ دہلی میں ہمارے ایسے بھی كوچنگ سینٹر ہیں جو آپ كو آئی ایس آئی ایس كی آئی ایس آئی پی ایس كی تیاری بھی كراتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ اتنے اچھے اچھے یہاں پہ آپ كو زیادہ تر سی اے كے بہت ملیں گے كیونكہ یہاں سی اے سی اے بہت سی اے بہت سی اے كے بہت انسٹیٹیوٹ ہیں یہاں سی اے لوگ دور دور سے سی اے كے انسٹیٹیوٹ آتے ہیں یہاں پہ اس ان انسٹیٹیوٹ والے پھر ویكینسی بھی دیتے ہیں سی اے والوں سی اے كے بچوں كو یہاں سی اے پڑھنے كے لیے بہت زیادہ دور دور سے بچے آتے ہیں لا پڑھنے كے لیے بچے آتے ہیں یہاں میڈیكل پڑھنے كے لیے بھی بچے بہت دور سے آتے ہیں یہاں بچے یہاں كے بچے جے ای نیٹ كی تیاری كرتے ہیں میڈیكل كی تیاری كرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے بہت اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ كھلے ہیں یہاں انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے كے لیے آپ كو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جس میں آپ كو كچھ نمبروں كی ضرورت ہوتی ہے آپ وہ نمبر لائیں لاتے ہیں اور آپ کو انسٹیٹیوٹ میں داخلہ مل جاتا ہے ایسا كوئی مشكل ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ پر بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بچہ ہر بچہ اپنی پڑھائی كے حساب سے اپنے كلاس اپںے انسٹیٹیوٹ میں جا سكتا ہے جیسے كوئی سی اے بننا چاہتا ہے تو سی اے انسٹیٹیوٹ میں جائے کوئی میڈیكل لائن میں جانا چاہے تو میڈیكل میڈیكل انسٹیٹیوٹ میں جائے اور ان جگہ بہت اچھی طریقے سے پڑھائی ہوتی ہیں